जों जोङो न'खराव दाउ अमा फिसिनानै हांसो बोरमा अमा मोसौ फालिनानै जों जायो आरो बेमार आजार जायोबा बेमार आजार जायोबा जोङो हाग्रानि जा मोनथिनाय बेखौ होयो जोङो आरो जोङो न'खराव आरो बारा बारा मोनबा फसु दक्ट'र दक्ट'रफोरनाव मुलि लायनानै होयो जोङो बोरमा मोसौ दाउ अमा हांसोनो आरो जोङो जोङो बेखौनो होनानै जोङो होयो आरो मोनस्लाब थाराबा जोङो गासैबो एखनबा जोङो बेमार आजार जानायनि थाखाय एखनबा फसु दक्ट'र फोरखौ लांनानै बिजि हैयो अमा बोरमाखौ आरो जोङो एखनबा मुलि होनानै फोथाङो एखनबा हाग्रा बिलाइ मा बिलाइ माबाफोर नुनानै मोन्थिनायफोरखौ जोङो होनानै माबायो जोङो आरो जोङो दाउ अमा हांसो बोरमा फिसिनानैसो जोङो फिसा फिसौ फोरोंनाय जायो जोङो होनबासो जोंनि न'खरा देभलप जायो बिदि नङाबानो जोंहा देभलप जाया बोरमा अमा फिसिनानैसो जोङो देभलप जायो आरो जोंहा जेरैबो माबा जाहैयो आरो जोङो देभलप जाहैयो जोंना आरो हांसो दाउ गासैबो माबानानै जोङो फिसिनानै फिसा फिसौ फोरोंनाय जायो जोंहा न'खर फोथांनाय जायो जोंहा देभलप जायो जोंहा बिदिबासो आरो जोंनि न'खरफ्राबो मोजां जायो आरो जोंहा देभलप जानानै जोङो एखनबा दक्ट'र मोनस्लाबाबा बिदिनो मुलिफोर लांनानै दौनानै होयो जोङो अमा बोरमानि थाखाय जोंहा मोनस्लाबाबा हास्लाबाबा जा मोनो बेखौनो दौनानै फोथाङो जोङो